مجھے لگتا ہے یہ جو ہمارے جو اسمال سائز کے بزنس ہیں ہے یا جو لوگ ہیں جو بالکل ہی نیچے طبقے پہ جو لوگ کام کرتے ہیں جیسے دہاڑی مزدور جسے ہم کہتے ہیں یا جو جو لوگ جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں اور روز ہی اپنا کچھ نہ کچھ کماتے ہیں ان پہ اسی پہ وہ اپنا خرچ بھی کرتے ہیں اپنا کھانا پینا بھی چلاتے ہیں تو وہ اور دوسرے جو ہیں وہ جو جسے کہتے ہیں مڈ لیول کہہ لیجیے یا پھر جیسے مان لیجیے کوئی دکان دار ہو گیے وہ اپنے لیے تو کام کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی امپلائمنٹ جنریٹ کر لیتے ہیں ان کو بھی نوکری دیتے ہیں ان کے لیے بھی بھلے کا کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ خود بھی کماتے ہیں انہیں سیلریاں ویسے دیتے ہیں اور ان کے لیے اور پھر یہ ساری چیزیں ہیں ایک جو ہماری ریاست ہے اس کے لیے ایک بہترین کام کرتی اکانمی میں وہ آگے اضافہ ہی کرتی ہے